आतां पळयात हांवे एक पयर कितें जालें की आमकां घरांत मिक्सर एक जाय आशिल्लो तो मिक्सर हांवे ऑनलायन बूक केलो आनी तांणी तो म्हाका मिक्सर हाडून दिलो पूण सद्यांक कितें प्रॉब्लेम जालो तो एका आठ दीस चलयलो आठ दिस चलयलो ताची तें सकयलें हें गेलें तेचे दांत गेलें आता दांत वतकीर ताचेर तांणी गेरें वाॅरेंन्टी कार्डांचेर बरयलें की आमी तो सर्वीस दिता म्हण जेन्ना तांकां फोन केलो पयलीं चार दिस फोन केल्लो घेतलोच ना मागीर तांणे आनी एक खंयचो तरी तांणे नंबर दिल्लो त्या नंबराचेर फोन केलो तांणे सांगले की आमगे मुनीस येतलो आनी तुगे तो पळयतलो आनी जर तो खरोखर जर कंपनीच्या हांणे वायट जालें जाल्यार आमी तुका मिक्सर दुसरो दितलें जेन्ना तो मनीस मागीर दुसरें दीस तो कोण तांगे भुरगो आयलो आनी ताणें तो पळयलो तो वेल्यान म्हाका कितें सांगता की तुगेल्या मिस्टेकीन तें जाल्या तातूंत कंपनिची मिस्टेक कांय ना कंपनिच्या मिस्टेकीन जालें जाल्यार तुका मिक्सर आमी दुसरो दितात ना जाल्यार आमी तुकां आमी दुसरो दिवपाक शकनात म्हणटकीर हातूंत चूक कोणाची आमची आरे तुगे मिक्सर हांवें ताका विचारलें तुगेलो मिक्सर आनी आठ दिसांनी जर मोडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण तुगे ती बुश कांय कितें म्हणटा ती गेल्या ती बुश गेलें जाल्यार तीं बुश वचपा कारण कितें ना तुमी सारकें वापरल ना म्हणटा तो अरे आमी सारको वापरलना हाजो अर्थ तुवेंन वापरपाक शिकोवपा जाय अशें न्ही पयलें हाडलो तूं दारां दवरलो गेलो तुकां जर हें इतलें हें आशिल्लें जाल्यार तुमी आमकां तें बाबा तो कसो वापरप बसून लावप कसो किंवां लायट ना जाल्यार कितें करप कितें कशें पद्दतीन वापरप तो धुंवप कसो आनी वापरप हें सगळें सांगू जाय न्ही बाबा तातूंत कितलें क्वॉन्टिटि कितली घालू जाय हें सगळें पयली सांगपाक जाय तूं दारां दवरलो गेलो ना तो म्हणटा कितें तुमी मिक्सर वापरतात न्ही तुमकां खबर आसतली खबर आस तो प्रस्न ना आमी जेन्ना पयशें दिवन वस्तू घेतात तेन्ना तीं वस्त कशी वापरपा जाय ती तांणी सांगपा जाय अशीं म्हाका तो सांगपा तयार ना म्हणटर आता म्हाका अशें दिसता की अशें ऑनलायन वस्तू आमी मागयतात पूण ऑनलायन वस्तू मागयतकीर ते भुरगें जेन्ना येतात आणी थंय हाडून तुमचें दारांत उडयतात आनी पयशें घेता आनी वता तेन्ना म्हाका दिसता की आमी ह्यो असली वस्तूं मिक्सर जावूं वॉशिंग मशीन जावूं टी वी जावूं मागीर इस्त्री अशीं ज्यो कांय वस्तू आसात त्यो वस्तू आमी म्हाका दिसता की आमी दुकानार वचून घेवपाक जाय ऑनलायन जर घेतली जायत न्ही अश्यो फॉल्टी वस्तू आमकां ते मारता माथ्यांक आनी मागीर म्हणटा की आमी कंपनी जबाबदार ना आता तो मिक्सर हांवें कितें करप कंपनी म्हणटा तो तूं सारकें करून घे वचून ताका बुश बसोवंक मेळटा अरे ती कंपनीन बसोवन दिवपाक जाय न्ही तो कंपनी दिना तेन्ना म्हाका दिसता की अश्यो ज्यो वस्तूं आमी ऑनलायन घेतात तातूंत खूब लोकांनी सावधान रावून म्हाका दिसता की अशीं इलेक्ट्रीकल वस्त वस्तूं आमी ऑनलायन घेना आसतना शॉपाचेर वचूनच विकतीं घेवच्यो अशें म्हाका दिसता